पहिले जमानामे ई छलय जे लोक डायरी किताबसँ नोट करय छलै आइ काल्हिमे एहन टेक्निकल युग आबि गेलय हन जे लोक मोबाइलपर सर्च करय छै आओर अपन हरेक चीज ओकरा भेट जाइ छै अइ लेल आइ काल्हि मोबाइलक बहुत प्रेरणा भेट रहल छै मोबाइलसँ बहुत किछु जानकारी भेट रहल छै